हमरा पास एकठो बाइक हय जकर सुविधा बहुत अच्छा हय जैसेमे कोइके रोड पर एक्सीडेन्ट हो गेलै तऽ बाइक लेके तुरत थोड़ा सा जाइके जल्दी मतलब ओकरा ले जा सकलियै आओर कोइ छोटा मोटा समान लाबैके हलै दोकानसँ तऽ मतलब बाइकसँ जा सकली हऽ बड़ा गाड़ी तऽ कर ना सकली छोटा मोटा सामान लाबे ला तुरत बड़ा गाड़ीके उपाय ना हो सकलै हऽ एहे लऽ बाइक के होना हमरा सबके पास जरुरी भी हय आओर बात रहलै रोडके तऽ रोड लगभग भारतमे लगभग पूरा कम्पलीटे हय मतलब पूरा रोड बनले हय रोडके कहीं कोइ दिक्कत ना हय कोइ कोइ गाँवमे रोड अइसन हय छै कि थोड़ा सा टूटल फूटल रहै छै ओहीसँ गाँवमे बाइक उइक ले जाइमे थोड़ा सा दिक्कत होइ छै अब बाइकके रहते हुए बहुत सारा काम करल जा सकलै आसानीसँ जैसेमे हो गेलै अथी पहुँचाबैके हो गेलै सब्जीये सब पहुँचाबैके कोबी आलू ई सब पहुँचाबैमे थोड़ा सा आसानी होइ छै बाइकके बहुत फायदा हय कि कहल नहि जा सकलै हऽ बाइकके बिना आजकल रहना यानी कि जे